हैलो मां नरेश होतवानी बी चालीह अमर कॉलोनी लाजपत नगर मां थो ॻाल्हायां मुंहिंजो हिकु ऑडर आहे हिकु प्लेट तीवण जी मोकलणी आहे हिन खे जल्द खां जल्द मुंहिंजे घर पहुचायो और जेको बि बिल आहे मुंहिंजे नाले सां मोकिलियो त मां घर में ईंदे ई हुन खे कैश पकड़ाए छॾंदोमांव